सीतामढ़ीमे घुमै लागी ओना तऽ अनेको पर्यटन स्थल छै आगन्तुक लेल आओर घुमै लागी बहुत सारा जगह छै जइसेकि ओना अगर देखल जाइ तऽ रामायणसँ जुड़ल अहाँके बहुत सारा जगह छै जइसेकि पन्थपाकैर भेलै ओमहर बगही धाम भेलै एमहर करी अहाँके पुनौरा धाम भेलै एहिमे करी अगर देखल जाइ तऽ हलेशर स्थान भेलै एहिमे करी बगही मठ भेलै तऽ ईसब छै आओर ओ अगर सबके अगर ओना अगर इतिहास जानैके छै तऽ जइसेकि पुनौराके पुनौरा तऽ सबके जगजाहिर छै पुनौरामे ही अहाँके हलेशर स्थानसँ जब रामायण काल रामायणके टाइममे जब यहाँपर अकाल पड़ल रहै ने तऽ मिथिला क्षेत्रमे तब राजा जनक हल चलाबैके शुरू कएले रहथिन ओ शुरू कएले रहथिन अहाँके हलेशर स्थानसँ आओर वएह हलके मेड़ बान्हैत बान्हैत अहाँके पुनौराके पासमे एगो उर्विजा कुण्ड करिके एगो पोखैर छै आओर ओहि पोखैरके उपरमे एक घड़ा रहै घड़ा फुटलै आओर वहाँसँ सीताजीके उत्पत्ति भेल छै सीताजीके जन्म भेल छै सीताजी जन्म धरतीसँ बाहर निकलल छथिन तऽ ओ लागी ओ जगहके विशेष महत्व छै आओर ओना अगर देखल जाइ तऽ पन्थपाकैरके तऽ जेनाकि पता ही होतै कि रामायणजी रामजी जब वहाँसँ जनकके जनकपुरसँ वहाँसँ शादी करिके वहाँसँ लौटैत रहथिन तऽ वहाँपर पन्थपाकैरमे अहाँके रखल गेल रहै वहीँ डोली रखल गेल रहै वहाँसँ जब लौटैत रहथिन तब ओहि टाइममे सीताजीके साथे तऽ ओहि लागी ओ जगहके नाम पन्थपाकैर रखल गेल छै आओर पन्थपाकैरके साथ साथ ओ जगहके उपरीके आज भी जनकपुरके नामपर जनकपुर रोड ही उस जगहके नाम जनकपुर रोड ही पड़ल छै आओर अगर जदि अहाँ वहाँपर जेबै तऽ ओ स्टेशनके नाम आज भी जनकपुर रोड ही छै तऽ ईसब छै आओर बाकी ई छै अहाँके बगही धाम तऽ बगही धाम भी अहाँके वहाँके जे पुजारी छथि पुजारीके चलते ओ बहुत ज्यादा फेमस छै ओ जगहके